एना तऽ हम टेक्नोलॉजी बला स्टुडेन्ट छिऐ पर हमरा टेक्नोलॉजी लए लैपटॉप आओर मोबाइल फोन पर लिखना बहुत गन्दा लागैत छै हमरा अपन पारम्परिक तरिका ही पसन्द छै जे कागज कलमसँ लिखए जाइत छै कागज कलमसँ लिखए जाएके बाद एक सुकून मिलैत छै जेकरामे हैडेक नहि होइ छै लेकिन अगर हम लैपटॉप या फोन पर जादा देरके लिअऽ बैठि जाइत छिऐ आ किछु लिखएके कोशिश करैत छिऐ आओर लिखए छिऐ तऽ हमर दिमागमे हेडेक हुए लागैत छै तऽ हम अपन पारम्परिक तरिका ही कागज कलमसँ लिखना ही अच्छा छै जे जे हम हमर हमर दिमागके भी शान्ति प्रदान करैत छै आओर कागज कलमसँ लिखएके लोक भी बोलए छै कि ई सबसँ अच्छा तरिका छै कइ महापुरुष भी कहैत छै कि कागज कलम आओर किताब ही पढ़ने आओर लिखने का सबसे अच्छा श्रोत है तऽ हम सभ ई कहि सकैत छिऐ कागज कलम कागज कलम हर सर्व सर्व सुखदायी छै इसिलिए हमरा कागज कलमसँ लिखएमे जादा निक लागैत छै आ लैपटॉप मोबाइल पर तऽ टाइप करै ही छिऐ किआकि आज कलके टेक्नोलॉजी ही एहन छै कि सभके लैपटॉप पर लैपटॉप पर मोबाइल पर टाइप करएके छै तऽ ओ सभ तऽ मजबूरीमे करए ही पड़ैत छै सभकेेँ लेकिन कागज कलम पर लिखनाइ लिखना अपन पारम्परिक चीज एक अलग अलग भाव अनुभूति देइ छै जे सभ जे हमरा बहुत पसन्द छै इसलिए हमरा कागज कलम पर लिखनाइ जादा पसन्द छै तऽ हालके वर्षमे लेखन प्रक्रियामे बहुत सारा बदलाव आएल छै जेनाकि हम कहबै कहि सकैत छिऐ कागज कलम कलमके ही कते पहले लोक कलममे स्याहि भरिके लिखैत रहए आब कते टाइपके पेन आबि कलम आबि गेले जेनाकि जेल पेन तऽ ई पेन तऽ ओ पेन तऽ इसिलिए हमर अपन पारम्परिक जे प्रक्रिया रहए कागज कलमके लिखना ओएह हमरा जादा निक लागैत छै आजकल लैपटॉप मोबाइल ई सभ पर लिखएके अपेक्षा धन्यवाद